हमर गामके लोक बहुत दूर जाए ले पड़ै छै किछु सुविधा नहि छै लेकिन कोइ धिआन नहि दै छै धिआन दैके चाही ने ट्रेनके बेबस्था नहि गाड़ी घोड़ाके दिक्कत होइ छै तऽ पेशेन्ट लैके तऽ एकदम बहुत दिक्कत होइ छै ईसब धिआन दैके चाही फेर गाछ बिरिछके कमी छै ओहोसब धिआन दैके चाही ने किछु तऽ धिआने नहि दै छै धिआन दैके चाही सरकार तऽ पइसा भेजै होतऽ लेकिन सरकार जे भेजै छै ओतना एहिजुका एहिजुका मुखिआ एवम देशवासी फेर आओर कोइ अधक भा भाइ आओर कोइ बड़ा बड़ा लोक छै लेकिन ओसभ तऽ धिआन दै नहि छै सरकार तऽ बहुत अच्छा पइसा भेजै छै लेकिन तीन कोना राखि लै छै एक कोना दै छै लो मा लोकके लेकिन एहन करैके चाही ने गरीबके देखभाल करै करै खातिर मुखिआ आओरके अधोगरके सभके धिआन दैके चाही लेकिन नहि अपने अपने व्यस्त रहै छै भोट लै घड़ी तऽ सभ कहै छै इएह करबऽ वएह करबऽ लेकिन भोट लैके समय लैके टाइममे तऽ एकदम सभके गोड़ पड़ै छै आओर जब भोट होइ जाइ छै धिआन कथी ले देतै अपन अपन बहु बेटीपर धिआन दै छै लोकपर नहि धिआन दै छै लेकिन दैके चाही ई गलत बात ने सरकारके तऽ कोइ दोस नहि वहाँ से तऽ पइसा जरूर भेजै छै लेकिन एहिजे ईसब गलती करै छै गलती नहि करैके चाही ईसब धिआन दौ सभ सभ पबलिकके मिलिके धिआन दैके चाही अगर हमरा हमर जइसन औरत होतै ने तऽ सब मिलिके मुखिआ भाइ सब गामके शासन शासन करैके राखि देतऽ तब तक लेकिन दैके छै नहि कोइ कहै डरपोक छै कोइ कहतऽ कोइ कहै बलगर हइ छै लेकिन करै ले नहि चाहै छै कहै छै हइ ओसभ नहि करतै तऽ हमहीँ किएक करबै हँ अथी कै के तऽ देखहो धिआन दैके तऽ देखहो सभ मिलिके पबलिकके मिलिके लेकिन धिआने नहि दै छै तऽ सभ अपन दुःख भोगै छै ककरो बेमारी छै साउस मरै छै कोइ ससुर मरै छै कोइ बाप मरै छै माइ मरै छै भाइ बहिन मरै छै गाड़ी घोड़ाके कारण सब मरि जाइ छै कि करतै धिआने नहि देतै गामके आदमी तऽ कि करतै ओनाहिते मरतऽ तऽ धिआन दैके चाही सरकारके कोइ दोस नहि सरकार तऽ भेजबे करै छै सरकारके कोइ दोस नहि छै लेकिन पबलिकके नहिए धिआन दै छै तऽ ओहिसहि मरै आओर अकेले सब हम कि करि सकै छिए